जय झूलेलाल असांजे मुल्क में रोड खां हिकु जॻह ते ॿी जॻह ते वञण लाइ जेकी गाॾियुनि जी अचण वञण जी सुविधाए उहा आहे रोड ट्रांस्पोट जी बसां ॿियों पंहिंजी पर्सनल जंहिं वटि गाॾी हुजनि उहे पंहिंजी गाॾी सां अचण वञण करे था सघनि ज़्यादातर जेको ग़रीबु तब्क़ो या जेको तब्क़ो तब्को आहे उहो रोड ट्रांस्पोट या स्टेट ट्रांस्पोट जी जेकी बसा आहिनि उनिन मां ई सफ़रु कंदो आहे कई दफ़ा त दिल्ली एनसीआर में असां ॾिसूं था की दिल्ली जा जेका भाषींदा आहिनि उए कई मेरठ कई गुड़गांव कई नोएडा कई हापुड़ कई सोनीपत पानीपत आए एतिरी दूरि दूरि ताईं डेली जी अप डाउन था कनि ऐं उन्हनि खे अचण वञण में जेकी दिकतियूं अचनि थियूं उहे ख़ासि तौर ते इहा आहे की बसन जी जेकी संख्या आहे उहा ॾाढी घटि आहे ऐं जेको टाईमिंग आहे जेकी सुबुह जो टाईमिंग आहे जिते माण्हुनि खे पंहिंजे कम ते निकिरणो आहे त जॾहिं उहे पंहिंजे ऑफिस जे टाईम ते घरो निकरनि था त उन्हनि खे एतरी बसनि में सुविधा नथी मिले की भई उन्हनि खे वेहण जी जॻह थी मिली सघे छोकी उहे पूरी तरह सां भरी चुकियूं हूंदियूं आहिनि हर माण्हू त ए एतिरो क़ाबिलु कोन्हे की उहो पंहिंजी गाॾी खणी करे ई रोज़ कमु ते निकरी सघे इनी करे उन्हनि खे जेकी स्टेट जी बसा आहिनि या जेकी फटफट शेवा हूंदी आहे या जेकी प्राइवेट बसा हलाइनि था जेकी क्लसटर बसा हलाइनि था माण्हू प्राइवेट उन्हनि सां ई अचिणो वञिणो पवंदो आहे इन्हनि लाइ अगरि हिनमें केॾे सुधार जी ज़रूरत आहे त उहा मेन तीअं इहा आहे की हर जेको स्टेट आहे उहो पंहिंजी ट्रांस्पोट जी बाहलियत करे उन खे ठीकु करे उन जे प्रति सुझाव थिए की अचण वञण में जेके रोज़ु अचणु वञणु वारा जेका माण्हू आहिनि उन्हनि खे केतरी न दिक़तुनि जो सामनो करिणो थो पए अगरि कोई रेल सां बि अचे वञे थो त उहो बि मुम्किनु कोन्हे छोकी रेल जी सुविधा बि एतरी कोन्हे इन करे रोड जो ई सहारो वठिणो थो पए माण्हुनि खे त मुंहिंजी सरकार खे गुज़ारिश आहे की उहे रोड ट्रांस्पोट खे पुखतो करणु ऐं बसिन जी सुविधा खे वाधाइनि